एक दो दो हज़ार चार चार चार दो हज़ार दो तीन तीन दो हज़ार चार चार चार दो हज़ार छः दो तीन दो हज़ार पाँच